وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ خیریت سے ہیں جی میں یعقوب بول رہا ہوں جی پورنیہ لائن بازار سے بول رہا ہوں جی ہاں ماشاء اللہ ہماری دکان پورنیہ لائن بازار میں ہے اور لنگی اور دھوتی کے لیے اسپیشل دکان ہے ماشاء اللہ بہت اچھی کوالٹی کی لنگی اور دھوتی اور اسی طریقے سے بنڈی وغیرہ ملتی ہے ہاں بہت ساری جگہ سے لنگی اور دھوتی اور بنڈی آتی ہیں برانڈ کمپنی سے ہاں اگر

جی مل جائے گی اصل چونکہ ہمارے یہاں جو ہے بہت برانڈ کمپنی کی آتی ہیں تو اسی لیے تین ساڑھے تین سو کے رینج میں ملے گی ہاں اور بھی کئی قیمتیں ہیں کوئی ڈھائی سو کی ہے دو سو کی ہے لیکن جو اچھی کوالٹی کی ہوگی وہ تین سو ساڑھے تین سو تک ملے گی ہاں زیادہ مقدار میں اگر پچیس تیس چاہیے تو اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا

ہاں کاٹن میں بھی ہیں اور اسی طرح سے مکس میں بھی ہے اور ہمارے یہاں سے اصل کولکتہ اور بھاگلپور سے آتی ہیں اور بہت اچھی کوالٹی کی آرام دہ بھی ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے لنگی کے علاوہ بھی بہت ساری بہت سارے کپڑے ہیں ہمارے دکان پہ آپ اگر آئے کسی وقت ٹائم نکال کر کے آپ کو ہم ساری چیزیں دکھائیں گے میری دکان چونکہ لائن بازار بہت مشہور جگہ ہے ہاں اس لیے صبح دس بجے سے رات آٹھ بجے تک کھلی رہتی ہے

نہیں کسی دن بند نہیں رہتی ہے ہاں ہمیشہ کھلتی ہے بالکل یہ نہیں ہے ہاں ہاں تو نہیں ہمارے یہاں جو ہے بازار بندی نہیں ہے ابھی اور چونکہ وہ مارکیٹ بہت مشہور مارکیٹ ہے اور بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اور ہاں آئیے ان شاء اللہ ہم اچھی طریقے سے دکھائیں گے ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ